हमर मधुबनी मे बुजुर्ग व्यक्ति के घरे से बहुत सनी मिलल भेटल भेटल छै किएकि हमलोग के सँस्कार मे ही छथिन की कोइ भी वृद्ध व्यक्ति होइ छै तऽ हुनका परिवार के प्रत्येक व्यक्ति हुनका स्नेह दै छथिन हुनका आदर करै छथिन वृद्ध हो जाइके बाद व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाइ छै जिनका बाद हुनका हर बात पे गुस्सा आना एकदम तरह तरह के बाते हुनकर दिमाग मे आबै छथिन जेकी हर बात के जवाब हुनका परिवार के व्यक्ति दै छथिन किएकि हर व्यक्ति के साथ हुनका प्रेम से हुनका रखै छथिन वृद्ध व्यक्ति के आ लेकिन मधुबनी जिला मे ही नहि प्रत्येक राज्य मे जे व्यक्ति वृद्ध हो जाइ छै तऽ ओ हुनका वृद्धा पेन्शन मिलै छै वृद्धा सरकार के द्वारा की हुनका जरुरत की चीज ओ अपना पैसा सँ ले लै छथिन जो व्यक्ति सैनिक से रिटायर करै छथिन हुनका पेन्शन मिलै छथिन जिनका जिनके माध्यम सँ ओ तरह तरह के अपना आवश्यक के चीज ले लै छथिन किएकि वृद्ध हो जाइ के बाद लोगो के पास अपना पैसा नहि होइके बाद बड दिक्कत होइ छै किछु खाइके चाही या किछु लेबे के चाही की पिन्हबा के चाही हुनका पैसा नहि रहै छथिन तऽ ओ किनका सँ माँगथिन तऽ सरकार ईसब सुविधा देलखिन हँ की जब ओ रिटायरमेन्ट करै छथिन या फिर वृद्ध हो जाइ छै तऽ सरकार के तरफ सँ हुनका तरह तरह के सुविधा मिलै छै